نوزائیدہ بچے کی پیدائش پر سب سے پہلے اذان اور عقامت کہی جاتی ہے یہ عمل بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائے کان میں اقامت دینے کا ہوتا ہے ساتوے دن عقیقہ کیا جاتا ہے جس میں جانور بح کر کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے اس دن بچے کے بال منڈوا کر وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جاتی ہے بچے کا اچھا اور بمانہ نام رکھا جاتا ہے بعض خاندانوں میں چھٹی کی رسم منائی جاتی ہے جو پیدائش کے چھٹے دن ہوتے ہیں چالیسویں دن چللا کی رسم بھی کئی علاقوں میں رائج ہے بچے کو نیا لباس پہنا کر رشتے داروں کو دکھایا جاتا ہے اکثر خاندانوں میں سورہ اخلاص یا آیت ال کرسی بطور تاویز پہنائی جاتی ہے دانت نکلنے پر بھی بعض جگہ خوشی منائی جاتی ہے بچے کو پہلی بار اناج یا میٹھا کھلانے کی رسم مہری یا چھٹی کہلاتی ہے کچھ خاندانوں میں بچے کی پہلی سال گیرا دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں بچوں کو پہلی بار مسجد یا عبادت گاہ لے جانے کی رسم بھی ادا کی جاتی ہے بچوں کے لیے نظر بد سے بچانے کے لیے تاویز یا کالا ٹیکا لگایا جاتا ہے خاندان کی خواتین نوری اور جھلا گا کر بچوں کو سلایا جاتی ہیں یہ تمام رسومات محبت تہذیب اور مذہب کے امتیاز امتجاز کی علامت ہوتی ہے اور بچوں کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں اس کی صحت کے لیے اور اس کی لمبی عمر کے لیے